میرا نام مہوش ہے مجھے پڑھنا اچھا لگتا ہے اچھی اچھی کتابیں پڑھنا اچھا لگتا ہے اور مجھے سبزی میں میری پسندیدہ سبزی بھنڈی ہے اور میں میرا پسندیدہ پھل آم ہے جو پھلوں کا راجا بھی ہے اور میرا پسندیدہ پھل ہے وہ اس کے علاوہ میں اپنے بارے میں بتاؤں تو مجھے لوگوں کے ساتھ نئے نئے لوگوں کے ساتھ ملنا ان سے باتیں کرنا اور ان سے ان کی تہذیب ان کا کلچر جاننا اچھا لگتا ہے میں ایک میں لوگوں سے دوستی کرنا پسند کرتی ہوں جو اچھے لوگ ہیں حالانکہ مجھے جن سے میری وائبز میچ ہوتی ہے